जीअं त अॼुकल्ह रांदियूं जेकी खेॾाई वेंदियूं आहिनि जंहिं में बेट बॉल बेट गुॾी फुटबॉल इहा रांदियूं जेकी आहिनि इअं हेॾियूं मस्तु रांदियूं आहिनि जेके जेका वणंदियूं हुजे जे अगरि हुन में उहो भाॻु वठे थो ऐं उहा खेॾे थो त हुन माण्हूअ खे हेॾी ख़ुशी मिलंदी आहे हुन ख़ुशीअ जे कारण हुनजो जेको बदनु आहे हिकु त हुन रांदियूं जे करे उहो बदनु बि स्वस्थ रहे थो ऐं जेको मग़ज़ु आहे उहो बि स्वस्थ थींदो रहंदो आहे माण्हूअ खे हमेशह रांदियूं खेॾनि खपनि जीअं हुनजो सरीरु कमु कंदो रहे ऐं हुनखे रांदि मां एंजॉय करणु खपे रांदि जो जेको मज़ो वठंदड़ माण्हू आहे हुनजो दिमाग़ बि स्वस्थ ऐं तंदुरुस्त रहंदो आहे ऐं माण्हूअ खे रांदियूं खेॾनि सां जीअं त हीअं रांदियूं आहिनि हीअं माण्हू जूं सरीरु हिकदमि सुठे नमूने रखंदो आहे ऐं माण्हूअ जो सरीरु जे अगरि स्वस्थ हूंदो त माण्हू ॾाढो ख़ुशि रहंदो ऐं हर कंहिं बीमारीअ खां परे रहंदो हिन करे माण्हूअ खे रांदियूं खेॾण खपेनि पंहिंजे सरीर लाइ ऐं पंहिंजे मग़ज़ लाइ जीअं त उहो स्वस्थ समुझनि पाण खे ऐं मग़ज़ु हिकदमि तंदुरुस्त रहे